ہاں میم بول رہا ہوں میں اِس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں یہ بہت اچھا ہے اِس میں میرا کا کردار ہے سمجھا ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں دو ماہ تک ایک ایک سے زیادہ شِفٹوں میں کام کرنا کافی عزم ہے کیا ٹیم کا اضافی محنت کی تلافی کرنے کا کوئی منصوبہ ہے جی یہ تسلی بخش ہے مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ اِس پر تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہوگی اور دیکھیں گے کہ آیا وہ بورڈ میں ہے ہم چیلنج کے لیے تیار ہیں لیکن ہر ایک کی توقعات کو سنبھالنا ضروری ہے میں اِس کی تعریف کرتا ہوں اور میں ٹیم کے خیالات کے ساتھ جلد ہی آپ سے رابطہ کروں گا آئیے اِس لاؤنچ کو اپنی کمپنی کے لیے ایک یادگار بنائیں آپ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں آپ اِسے ہونے دیں